گاؤں میں نکاس کا جو پانی کا جو نکاس ہوتا ہے وہ میرے گاؤں کا بہت اچھا ہے کیوں کہ یہاں پہ سڑکیں بہت زیادہ چوڑی ہیں جب بارش ہوتی ہے تو پانی اکثر بھر جاتا ہے تو ہم اِن کو اُس کو روکنے کے لیے جو سڑکیں ہیں اُس کو بنانا چاہیے تھوڑا سا بینڈ کر کے بنانا چاہیے چوڑی سڑکیں بنانی چاہیے جس کی جو پانی جو سڑکیں اگر ڈھلاؤ میں رہیں گی تو اُس کے اوپر جو پانی رہے گا وہ سیدھا نالیوں میں جائے گا نالیوں کو بہت زیادہ چوڑا ہونا چاہیے اور گہرا ہونا چاہیے جس سے کہ نکاسی پرابلم نہیں رہے گی ہمیں گھروں کے اوپر جو روف پر بڑے بڑے پائپس لگانا چاہیئیں جیسے جو پانی رہتا ہے وہ سیدھا نیچے چلا جائے گا ڈرینیج میں چلا جائے گا پھر وہاں سے نکل کر وہ ڈائریکٹ ایک بڑے ایریا میں جا کر وہ پانی مل جاتا ہے جو کہ انڈر واٹر ایسی واٹر بن جاتا جس کے پانی کے بعد ہم کو یوز کرنا وہ پانی بارش کے موسم کے بعد ہم کو یوز کرنے میں ہیلپ ہو جاتی ہے